एका दिसांत सगळ्यांत व्हडलो हायक केल्लो आसा तो ग्रेट ट्रॅल तो जो व्हडलो मांवटन आसा आनी थंय आमकां चड वगत लागलेलो तो ट्रॅकिंग करपाक आनी तितूंत कठीण म्हणजे थंय चडपा खातीर तेका खूब स्टेमिना जाय एन्ड आमी तो कसो कसो करून कंप्लीट केलो तो बी एका दिसान